औ औ

माबा मा मा होनो एम्फौनिफ्राय फिथोब जायो नालाय एम्फौखौ लाग्रोबाय लानानै ओमफ्राय एम्फौआ फिथोब थोबोब्ला एम्फौखौ जिरनानै बे फिथोबखौ रुनानै एसे रुदबो आरो रुदबनानै ओमफ्राय एसे थालिर बिलाइखौ खाथेनानै दोनबाय दसे रोमोनायनि गोमो जानायनि ओमफ्राय बेखौ माबायाव थावख्रि होनो मोनसे बे थावख्रियाव लुनोसै आरो औ औ औ बाहाय लुनोसै लुनानै ओमफ्राय लुखांबा थावख्रिसे जाबाथाय सोरखियाव माबानसै थुननोसै सोरखियाव थुननाय थुनैे थुनै दोननानै उनाव बुरजा जाबा बेखौ आरो मार होबावनांगौ मार होनानै हो औ माइदि होनांगौ माइदि होनांगौ माइदि होखांनानै बेखौ माबानांगौ आरो मा होनो फिसा थुनबाय उनाव बबिनखौ दाथ' बबिनजोंसो सोङो नालाय बबिनआव साबाय गोदोनाथ' सोरखिजों सोरखिआवसो औ दाना बबिनजोंनो आराम जाबाय बबिनआव साबाय सानानै मोनसे औ मोनसे ख्रिल दङ बे ख्रिलआव सोबाय बबिनखौ ओमफ्राय सोंबाय आरो सोंनानै बिनिफ्राय माबाबाय नो खनबाय सोंखांबा नो खननानै सोंबानो दाजाबाय आरो आगर एरनो गोसोबा एरबाय ओमफ्राय जेन'बा लाफाखानानैबो दाजायो आगरआ एरजायोबो औ सोंफाखानानैबो जायो गिदिर दानो ना फिसा दानो बै रासोखौ खायनायासो हिसाब जासै नालाय फिसा दानोबा रासोआव फिसा खायखादो गिदिर दानोबा गिदिर खायदो बेफोरबायदि खालायनानै दाजायो आरो जिया एै दख'नाफ्राबो बिदिनो माइदि होनानै दिसि खुन्दुंफोरखौ माइदि होनानै दाजायो औ मा ए सय मुथा औ सय मुथाफोरजोंनो जाहैयो दे होनबालाय उनाव रायलायहरफिनसै दे औ दे